हमर सीतामढ़ी जिलामे जेहै कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िऑं है जगह जगह सरकारके दुआरा सरकारी हॉस्पिटलके व्यवस्था कयल गेल है जेहिमे बड्ड नीक बहुत बढ़िऑं डॉक्टर सभ रहैया आ इलाज करै छथिन आओर समयपे जेभी बीमारी हइ ओकर समाधान डॉक्टर सभ बैठे छथिन अलग अलग विशेषज्ञ सभ सभ आकऽ वहाँ अलग अलग दिनके बैठे छथिन जिलापे सभके देखके बढ़िऑं सँ इलाज करै छथिन सभ आदमी ओकरा बाद यहाँ जगह जगह जब भी डॉक्टरके अथि होइयै जरुरत कि हँ ई डॉक्टरके काम है तऽ ओ डॉक्टर वहाँ पहुँच जाइ छथि ओकरा बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सीतामढ़ी जिलामे बहुत बढ़िऑं है जेहिके कारण आम लोकके प्राइवेटमे जाइके जरुरत नहि पड़ैया आओर बहुत बढ़िऑं स्वास्थ्य भेलाके कारण यहाँ दूर दूरके लोक भी आकऽ आस पासके जिलाके लोक भी आकऽ सीतामढ़ी जिलामे अपन इलाज करबबै छथिन जइसे कि शिवहरके यहाँ आस पासके जिलामे आस पासके जिला शिवहर हो गेल इसभके जे मरीज छथिन से सभ आकऽ अपन सीतेमढ़ी जिलामे भी बेहतर इलाज होइ छै यहाँ तऽ यहाँ आकऽ अपन देखा लै छथिन आओर यहाँके स्वास्थ्य व्यवस्था जेहै सीतामढ़ी जिलाके बहुत बढ़िऑं है सरकारके दुआरा हर प्रकारके सुविधा जेहै से यहाँ देल गेल है लोकके हॉस्पिटलमे जे लोक जाइ आओर अपन इलाज करबा सकै